हेलो नमस्ते जी हाँ आपको जो ड्रेस दे रखी थी सिलवाने के लिए बच्चों के तो उसका आपने वह जैसे कपड़ा पीस कैसा है उसका जी तो बच्चों के जैसे कपड़े मैंने आपको पाँच सौ पीस सिलने के लिए दिए थे उसमें से थे जो ढाई सौ तो थे बॉयज़ के और ढाई सौ से जो गर्ल्स के थे तो आप जो सिलाई है वो अच्छे से करना और अच्छे से थोड़ा ड्रेस को प्रेस व्रेस करना और बच्चों की जो जिसमें जिसमें लड़कियों है लड़कियों की तो आप फुल तो पजामी सिलना और कुर्ता अपने यहाँ घुटनों तक जो होता है वो और साइड में प्लीज़ आप हाफ मत रखना आ या तो आप थ्री फोर्थ रख देना या फिर थोड़ी आप अपने आपको पता है लड़कियाँ है तो उस हिंसाब से आपको फुल ड्रेस को अच्छे से सिलनी है और साथ में दुपट्टा सिलना है उसके और जो बॉयज़ की है तो बॉयज़ की जो आपको जो दे रखी है पैंट और शर्ट है अब उसके थोड़ी सिलाई हो तो जी तो जैसे मतलब बच्चो को बच्चे पहने और मतलब बच्चों की कोई तकलीफ नी आनी चाहिए ड्रेस में ताकि क्या है कि दोबारा वापस से आपके पास ना आए बच्चे फिर क्या स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपको खुद को बताओ उनको चाहिए था जी जी आप मुझे ड्रेस दो दिन में रेडी करके दे दीजिए

जी ठीक है वो हो जाएगी आपको जैसा आप कुछ हाँ हाँ जी

एडवांस में मैं आपको अभी पेमेंट आपको हाफ कर देती हूँ हाफ पेमेंट और बाकि जो हाफ पेमेंट है वो आप ड्रेस दे दोगे उसके बाद मिल जाएगी आपको ठीक है मैं आपको कैश ही दे दूँगी ठीक है

दो दिन में आप मुझे ये ड्रेस रेडी करके दे दीजिए ना ठीक है पेमेंट आप अभी भिजवा दूँ पेमेंट आपको अभी हाफ पेमेंट भिजवा दें हाँ हाँ जी मैं भी आपके पास आऊँगी हाफ पेमेंट अभी दे दूँगी और हाफ आपको बाद में दूँगी जी थैंक यू